भारत की जलवायु बहुत ही अच्छी एवं सुव्यवस्थित जलवायु को माना जाता है भारत की जलवायु एक ऐसे जलवायु है जो कि हर एक सीजन में हर एक वातावरण में बदलते रहता है अन्य देशों के मुक़ाबले भारत की जलवायु बहुत ही अच्छी जलवायु है जैसे हम बात करें तो अन्य देशों में जलवायु हमेशा ही ठंडी होती है या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है लेकिन भारत में ऐसा नहीं है भारत में समय के अंतराल में ठंडी गर्मी एवं बरसात सभी मौसमों का आना जाना लगा रहता है यह भारत देश की अलग अलग विभिन्न इलाक़ों में अलग अलग जलवायु देखने को भी मिलती है जैसे हम बात करें तो दक्षिण के साइड हमेशा ही ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है उधर तो बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है हमेशा ही हर साल ही हम देखते हैं एवं हमें सुनाई देती है कि उधर बाढ़ की कोई ना कोई घटना हमेशा ही सामने आती रहती है परंतु हमारे यहाँ का उत्तरी भू भाग जो है भारतवर्ष का उसमें बरसात उतनी अच्छी नहीं होती है यहाँ पर काम बरसात होती है यह सभी ऊँचे इलाक़े होने के वजह से यहाँ पर बाढ़ जैसी कभी भी कोई भी समस्या नहीं आती है भारत में ठंडी गर्मी यह सारे मौसम अपने अपने समय पर आते एवं जाते रहते हैं भारत के विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग मौसमों का आना जाना अक्सर ही लगा रहता है भारत के सभी क्षेत्रों में हम बात करें तो जैसे उत्तरी भा ग एवं पूर्वी भाग में एक साथ ठंडी गर्मी एवं बरसात का आना जाना लगा रहता है